औ हेलौ औ बुं दे

औ औ औ दा नोंसोर बबेनि गहपुरनि ना औ औ होनबा नोंसोरो माबाजों ओरै माबाजों फैजाबाय मेइन हाइरड नेसनेल हाइवेजों फैनानै नोंसोरो माबाजों हाबनो लामाया मोनथाम मोनब्रै दं नोंसोरो आनदायोबा दे आं ससेखौ लायजागोन कन्टेक खालामबानो जाबाय नोंसोर हाइरडजों फैनानै ए कनटेक खालामबाय थाबानो जाबाय औ ए टाइमा माबानिफ्राय सोयो बेवहाय आतटानिफ्राय सोनाय जायो बाहाय आतटानिफ्राय सो औ नोंसोरो ओंखारोबा गहपुरबाथ' गोजानानो लामाया एसे माबानांगोन तिन आराय घन्टासो लागोन लामाया थाब ओंखारनांगोन नोंसोरो आतटायाव लोगो सानसेनो थांगोन ना हर थागोन नोंसोरलाय औ औ सासेयावथ' इन्ट्रि पिसा दुइस' ताखा खरि गोलैगोन इन्ट्रि पिस ओमफाय जानाया जानाया नोंसोरो गोबां रोखोमनि दिजेइन दं जानाया हटेल सिस्टेमानो उम बोरमा थागोन अमा थागोन ओह बिदिनो थागोन आरो बेदरफ्रा आलदा आलदा दावबो थागोन नाबो थागोन आलदा आलदा दाम मानि ओह बेदरफोरजों जायोबा थिनस' गोलैगोन अमाफोरजों जायोबा ओमफाय बोरमाजोंबा सारायथिनस' नाफोरजोंबा देरस' बिदि जागोन आरो ओमफाय हर थायोब्ला मोनसे माबायावहाय साबासिमा नोंसोरो हौवा हिन्जाव थागोन ना ओह हिन्जावफोर हौवाफोर गोजा ना हिन्जावफोर गोजा अह अह बिदिबाथ' उम उम बिदिबा प्रब्लेम गैया नोंसोर थानो हागोन माने मोनसे रुमावहाय आतस' ताखा गोलैगोन औ बिदि जागोन आरो औ औ नोंसोरो हाइरड सिमाव आंखौ कन्थेक खालामबानो जाबाय होनबालाय गाबोन फैदो होमबालाय औ औ दे